انتظار حسین کی ایک کتاب کا اقتباس تھا کہ قوموں کو جنگیں تباہ ہی نہیں کرتیں قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں یہ اقتباس مجھے بہت پسند ہے اور یہ میرے دماغ میں اس لیے گھستا ہے کہ آج جو جنگیں ہو رہی ہیں جنگوں سے قوموں کی تباہی ہو رہی ہے اصل تباہی اگر یہ کسی مقصد کے لیے ہو کسی ایک خاص مقصد کے لیے ہو کسی حق کی بات کے لیے ہو تو اس سے قومیں تباہ نہیں ہوتیں لیکن اگر کوئی باطل مقصد ہو کوئی بیجا مقصد ہو تو اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں اور قوم قوموں کی ہر چیز تباہ ہوجاتی ہے انسان کی اپنی معیشت اور قوم کی بھی معیشت قوم کی اپنی عزت و وقار ہر کچھ تباہ و برباد ہوجاتا ہے اس لیے مجھے یہ اقتباس بہت پسند ہے